سر میں نے ایک سیمسنگ کا واشنگ مشین اور فریج لیا تھا مجھے بہت اچھا لگا کیوں بولے تو وہ لے کے میرے کو کافی ٹائم ہوچکا ہے بہت اچھا ہے سروس بھی اچھا ہے اس میں ہر چیز استعمال کرنے میں بہت اچھی ہے اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے مجھے کیوں بولے تو میں کسی اور کو بھی اگر مشورہ دینا چاہتی ہو ں تو میں اپنی پروڈکٹ سیمسنگ کو ہی ایڈ دوں گا کیوں بولے مجھے بہت اچھا دکھا ہے